सुठे शरीर जे लाइ सुबुह जो उथी करे योगा एक्सरसाइज करणु खपे हुन खां पोइ ओतिरी मानी जो समय टाइम थींदो आहे तंहिंमहिल असांखे सुठो खाधो खाइण खपे ऐं हिकदमु हुन खां पोइ सुम्हणु न खपे ऐं शाम जो हिकु दफ़ो वरी योगा या एक्सरसाइज़ करे पंधु हली करे थोरो त हुनमें छा आहे पंहिंजे पाण खे फीलिंग सुठी ईंदी आहे ऐं शरीर खे सुठो लॻंदो आहे ऐं ग़लति आदतूं न हुजणु खपनि पंहिंजे पाण में जीअं सिगरेट पीअणु ऐं दारू पीअणु इहे सभु तंबाकू खाइण इहे सभु सुठी गाल्हियूं कान्हनि पंहिंजे शरीर खे नुक़सान कंदियूं आहिनि ऐं ऐं राति जो रोटी खाए करे थोरो पंधु हलण जी कोशिशि करण खपे ॿ टे मिंट त घट में घट पंधु खपे